पात्रांव हें किद जालें तुमचे हांवें तुमचे कडेन वॅज फ्रायडायस ऑडर केल्लो आनी तुमचो डॅलीवरी बॉय आसा पळय तो हांगा चिकन फ्रायडायस घेवन आयला आज म्हजो शिवराग आनीग तुमी म्हजो आयज सामको वार बाटयलो एक काम करात हाचे फुडें हांव तुमचे कडेन कसलीय ऑडर दिवपाच ना म्हजे पयशे रीफंड करात ना जाल्यार तुमचेर हांव कम्लेन करतलो